नेहा देवी जी मिगी इक गल्ल सनाओ तुस अपने ग्रांऽ दे बारे च मिगी कुछ दस्सो में केह् दस्सां तुसें ई अपने ग्रांऽ दे बारे च साढ़ा ग्रांऽ जेह्का ऐ बड़ा ई अच्छा ऐ होर दिक्खने गी जादै आक्खो तुस जि'यां शैह्रे बिच दिक्खो छड़ियां गड्डियां गै गड्डियां ते जां छड़ियां लोग ते इ'न्नियां बिल्डिगां होंदियां एह् जेही चीजां ते साढ़े मेरे ग्रांऽ बिच ऐसा निं ऐ ते उ'त्थें बड़ी जादा हरियाली ऐ इक इ'यां मतलब शांति जेही ऐ इक हर इक चीज जेह्की ऐ बड़े अच्छे तरीके कन्नै जेह्की असें गी थ्होंदी ऐ मेरा ग्रांऽ जेह्का मिगी सारें कोला शैल लगदा ऐ अ'ऊं जि'त्थें मर्जी जाह्गी उठी भामें बाह्रले देश आक्खो ते सकून जेह्का थ्होंदा ना आदमी गी ओह् अपने मिगी अपने ग्रांऽ आइयै गै थ्होंदा मेरा ग्रांऽ जेह्का बड़ा अच्छा लोग बड़े अच्छे मेरे ग्रांऽ दे मतलब कोई बी किश परेशानी होंदी ऐ ते इकजुट होई जंदे ऐ दो मैंटें च मतलब कोई बी परेशानी दा हल्ल कड्ढदे न ते आक्खो तुस तां में अपने ग्रांऽ बिच रौह्ना बड़ा मतलब इक आखदे नी प्राऊड फील जन करनी आं अपने ग्रांऽ दे बिच रौह्ना मेरे ग्रांऽ दे जेह्के लोग न ओह् बड़े गै अच्छे न बड़े मिट्ठे लोग न तुस कोई बी गल्ल पुच्छो तां बड़ा अच्छे कन्नै नुहाड़ा जबाव दिंदे न